असां शादियुनि में वञी करे ख़ूबु मज़ा कंदा आहियूं छो की शादी शब्द चवण सां ई मन में ख़ुशियूं अची वेंदियूं आहिनि ऐं पंहिंजे पाण ई नाच जूं आइडिया ईंदियूं वेंदियूं आहिनि अॼु कल्ह त शादियुनि में शादीअ खां हिकु ॾींहुं अॻु कॉकटेल थींदी आहे मुंडीअ जी रस्म थींदी आहे जंहिं में माण्हू अॼु कल्ह कोर्योग्राफ़र खां नाच सिखंदा आहिनि ऐं वरी सभु ॼणा पंहिंजी पंहिंजी पर्फ़ोरमंस ॾींदा आहिनि हिकु हिक जी पर्फ़ोरमंस थींदी वेंदी आहे पहिरीं घोट जी तर्फ़ां जेतिरा माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि जी पर्फ़ोरमंस वरी छोकिरी वारनि जी तर्फ़ां पर्फ़ोरमंस थींदी आहे ए नाच गानो ॾिसी करे एतिरो सुठो लॻंदो आहे की शादी वारे ॾींहुं बि ओड़ो मज़ो कोन ईंदो आहे जेको हिकु ॾींहुं अॻु ई नाच गाना ॾिसी करे ईंदो आहे वरी साठ सोण थींदा आहिनि उन में बि ख़ूब घरवारा नचंदा आहिनि ढोल वारे खे घुराईंदा आहिनि घड़ी खणिबी आहे उते बि नाचु गानो थींदो आहे सभु ॼणा नाचु कंदा आहिनि घोड़ियूं घोड़ींदा आहिनि उन खां पोइ ॾिख ते बि घोट तई चढ़ी करे घोड़ीअ ते ईंदो आहे तॾहिं बि सभु ॼणा घोट खां अॻु पंहिंजो एतिरो सुठो नाचु कंदा आहिनि की घोट खे बि नाचु ॾिसण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे पोइ बारात सां गॾु वञी करे रस्ते ते सॼी बारात खणी करे मायूं भाई ॿार ॿुढा ॿचा सभु ॼणा ख़ूब नचंदे नचंदे अॻिते बारात खे धीरे धीरे वधाईंदा रहंदा आहिनि हुन खां पोइ जेके इहे सभु गाना जेके हूंदा आहिनि त सिंधी तर्ज ते ईंदा आहिनि रखु संदलीअ ते पेर मुंहिंजा मोर लाॾा या जेके लाॾा ॻाईंदा आहिनि सिंधी गाननि ते बि नचण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे लेकिन उन खां पोइ जॾहिं शादी में डीजे जो प्रोग्राम थींदो आहे त उते अंग्रेज़ी धुन ते गाना हलंदा आहिनि ऐं सभु ॼणा हुन गाननि ते ख़ूबु नाचु कंदा आहिनि उन ॾींहुं हुननि गाननि ते सभिनि खे जोश अची वेंदो आहे ऐं सभु अची करे ख़ूब मज़े सां नाचु कंदा आहिनि ऐं मज़ा वठंदा आहिनि हुननि खे अंग्रेज़ी गाना वधीक सुठा लॻंदा आहिनि लेकिन सभिनि खां सुठो गानो जेको माण्हू चुप चाप वेठा आहिनि उन्हनि खे बि उथारे खड़ो कनि उहे गाना आहिनि उहो हथ मथे करे जंहिंखे झूलण जो मिलियो प्यार आ ख़ुशिहाल उहो हथ मथे करे इन गाने ते ऐं जेको खटी आयो ख़ैर सां होजमालो हिन गाने ते जेके चुप करे वेठा आहिनि उहे बि ज़ोर शोर सां नचण लॻंदा आहिनि अॼु कल्ह त पैसो आ पैसो आ हथ में घड़ी राडो आ गाॾी जैंजी फ़राडो आ मज़ो बि त ॾाढो आ पैसो आ पैसो आ इन गाने ते सभु ॼणा ख़ूब डांस करे रहिया आहिनि